سوشل میڈیا اور ڈیجٹل انٹرٹینمینٹ کے دور میں پڑھنے کے لیے راغب رہنا چیلینج ہو سکتا ہے لیکن چند طریقے ہیں جو اس عمل کو آسان بنا سکتے ہیں پڑھنے کے وقت کا تعین کریں روزانہ کے شیڈول میں ایک خاص وقت مختص کریں جو صرف پڑھنے کے لیے ہو مثلاً رات کو سونے سے پہلے یا صبح کے وقت مقصد بنائیں اپنے پڑھنے کے لیے مقاصد طے کریں یہ ایک مخصوص تعداد میں کتابیں پڑھنے کا ہدف ہو سکتا ہے یا ایک مخصوص موضوع پر معلومات حاصل کرنا پڑھنے کی جگہ بنائیں ایک آرام دہ اور پرسکون جگہ جہاں آپ بلا کسی خلفشار کے پڑھ سکیں اس جگہ کو سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجٹل ڈیوائس سے دور رکھیں ڈیجٹل ڈیوائس سے فاصلہ رکھیں پڑھنے کے دوران موبائل فون یا دیگر ڈیجٹل ڈیوائس کو دور رکھیں یا انہیں سائلینٹ موڈ پر رکھیں تاکہ ان کی جانب سے توجہ نہ بھٹکے بک کلب میں شامل ہوں بک کلب میں شامل ہونے سے آپ کو پڑھنے کے لیے مزید تحریک مل سکتی ہے کیوںکہ آپ کو کتاب پر بات کرنے کے لیے گروپ میں شامل ہونا پڑتا ہے پڑھنے کی پسندیدہ کتابیں وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کی دلچسپی کے مطابق ہوں تاکہ آپ کا شوق برقرار رہے پڑھنے کی عادت بنائیں ایک عادت بنانا وقت لیتا ہے لیکن مستقل مزاجی سے پڑھنے کی عادت ڈالنے سے یہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جائے گی نوٹس بنائیں پڑھتے وقت نوٹس بنانا آپ کو توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتا ہے اور پڑھنے کے عمل کو مزید مؤثر بناتا ہے ان طریقوں کو اپنانے سے آپ سوشل میڈیا اور ڈیجٹل انٹرٹینمنٹ کے خلفشار کے باوجود پڑھنے کی عادت برقرار رکھ سکتے ہیں